अभी इधर मतलब मेरे ग्रामीण हमरा ग्रामीणके इधर सब मतलब बीमार से पीड़ित रहैत छै हमर मम्मी छथिन हुनका सब दिन खाँसी होयते रहैत छिकै हम्मर पप्पा छथिन हुनका कभी घुटनामे दर्द कभी कमरमे मतलब खाँसी बुखार पेट दर्द ई हमेशा रहैत छै डेली दबाइके मतलब खयते रहैत छथिन कभी ठीक नहि रहैत छथिन आओर मतलब बी पी होलय हार्ड होलै इएह सबके बेसी बेमारी हो रहल छिकै हमरा गाँवमे आओर बहुत कऽ चीनी भी छिकै हम हमरा की कहैत छिकै घरेमे मतलब जे हम्मर मम्मी छथिन हुनका जिंदगी भरि खाँसी होइते रहैत छिकै कभी नहि खाँसी छूटैत छै चाहे कितनो दबाइ दारू दिए खाँसी से एक दिन भी छुटकारामे नहि रहैत छथिन हमर ससुर छथिन ओ डेलीके डेली एगोके गोटी खाइत छथिन पेन किलर लै छथिन दर्दके तब ओ जिए छथिन आ नहि एक दिन दबाइ खयथिन तऽ ओ एको रत्ती की कहैत छै कि बिछाओन से उठथिन ओ इतना हमेशा पीड़ित रहैत छथिन हमर मम्मी की कहैत छिकै पैंतीस चालिस सालके रहए ओकरा अइसन बिमारी लागि गेलै केंसर कितना इलाज करेलिए ओ नहि ठीक होय पयलै एहिसँ बीमारीसँ मतलब बच्चाके लिए कोइ अथी रहतै तऽ ठीक रहतै हमर मम्मीके चारि पाँच लाख रूपा लगलै पटना तक करबेलिए तीन तीन चारि चारि बार फिर भी नहि बचलै ओ मरि गेलै अब ईसब बिमारीके बेसी हाहाकार छै चीनी बीमारी होलै ईसब बहुत अभी अथी होल छिकै